एह् जेह्ड़े पंज पंजे दस दस ज्हार दे बिच्च न ते इ'यै न जेह्ड़े नम्बर जियां मेरे नम्बर आए हे इक बारी मेरे अट्ठमी च नम्बर आए हे ढाई सौ बिच्चा दो सौ नम्बर आया हा मेरा ते इ'यां गै मेरा जेह्ड़ा दसमीं च किन्ने नम्बर आए हे मेरे पंज सौ बिच्चा चार सौ नम्बर आए हे ते बाह्रमीं च मेरे आए हे ते बाह्रमीं च मेरे किन्ने आए हे इ'न्ना मीं चेता नी आवा दा में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां बाह्रमीं च मेरे आए हे चार सौ उन्नी नम्बर आए हे पंज सौ बिच्चा मेरे इ'न्ने नम्बर गै आए चार सौ उन्नी ते हून इक बारी अ'ऊं उत्थें गेआ हा ते मेरा जेह्का गड्डिया नम्बर ऐ ओह् ऐ इक दो त्रै चार ते एह् मेरा नम्बर गड्डिया नम्बर मोटरसाइकला ते मेरी स्कूटी आ जेह्ड़ा नम्बर ऐ ओह् ऐ जीरो दो सौ तरताली ते एह् सारे गीत्थै इयै पंज नम्बर न ओह् असेंगी शैल करी याद न जेह्ड़े में तुसेंगी सनाए ते एह् जेह्के पंज नम्बर ने एह् दस ते दस ज्हार दे बिच्च जेह्ड़े नम्बर न जेह्ड़े तुसेंगी में एह् सनाए